हैलो तुस डी विलेज़ दा बोल्ला दे अच्छा ते में हून दिक्खो कोई दस्स मिंट पैह्लें तुसेंगी इक्क ऑर्डर दित्ता हा ते मेरा ऑरडर हा चिल्ली पनीर ते होर में न्यूडल्स ऑर्डर कीते हे ते एक्चुअली गल्ल सुनो में ना एह् में सोचेआ कोई पीने आह्ली आईटम ऐ मिगी भुल्ली दा हा चेता हून मिगी तुस सनाओ कि तुंदे कोल केह् केह् पीने आह्लियां आइटमां न मतलब कि कोई सोडा जां कोई जूस जां कोई छाह् कोई मिट्ठी लस्सी जां कोई नमकीन ते सनाओ तुस भी ओह्दे स्हाबै कन्नै फिर मतलब में एड करना कुछ ते अच्छा तुंदे कोल अच्छा सारे सोडे सोडे सारे न अच्छा ते नेईं होंदा नी मोइटो टाईप ओह् मजीटो आखदे न किश उसी ओह् बिच नीबूं पाइयै इंया पूतना पाइयै अच्छा होंदा तुंदे कोल अच्छा अच्छा तुस इक्क कम्म करो ओह् बनाई देई ओड़ो मिगी अच्छा किन्ने दा अच्छा सौ रपेआ सौ रपेआ जुड़ी जाना इन्ना मैहंगा घर दे दिक्खो छड़ी खंड पाइयै ते इंया बनाई लैने अच्छा अच्छा अच्छा ठंडा करियै देना अच्छा ऐ की तुस करो किन्ना टाईम लाना तुसें अच्छा ते इक्क कम्म करो तुस मेरे त्रैऽ मजीटौ करी ओड़ो फिर मेरे ठीक ऐ ते इक्क दौ तुस एह् मिट्ठी लस्सी करी ओड़ो ते तुस अच्छा कोई बीह् मिंट लग्गने पुज्जने ई ठीक ऐ बाकी चीज़ां बनी दियां अच्छा बनी दियां कोई चक्कर निं तुस करो बीह् मिंट बीह् मिंट दे बाद भेजी ओड़ो ठीक ऐ तुसें ई पता ना में कुत्थें दा एड्रैस दित्ते दा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते उस्सै एड्रैस पर भेजी ओड़ो भी में बीह् मिंट बलगा ना ते भी जल्दी जल्दी भेजो ते शैल होग ते भी तुसें गी परतियै बी ऑर्डर देगे खरी ठीक ऐ ओके जी